हा असांजो गांव ॾाढो नंढो आहे वरी हिते पका रोड बि कोन आहिनि जंहिं करे अच वञ में बि ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे ऐं वरी विच में कंहिं नदी वारी पुल ते बि पुल टुटण हुअण जे करे वाहन व्यवहार बंदि थी वेंदो आहे अहिड़ियूं घणेईं तकलीफूं ईंदियू आहिनि ऐं घणेई दफ़ा एम्बुलेंस में बीमार माण्हू खे वठीं वेंदा आहिनि त नंढा रोड हुअण जे करे भीड़ जामु थी वेंदी आहे ऐं एम्बुलेंस खे निकिरण में बि ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे